असांजे महाराष्ट्र राज्य जे केतिरनि जेलनि में वॾा वॾा स्टेश जा छा शानदार नित्य प्रोग्राम थींदा आहिनि जिते कलाकार पंहिंजी कलाकारी ॾेखारे करे सॼे जिले माण्हुनि खे दिलि ख़ुशि करे छॾींदा आहिनि जीअं मां पुने में हिक सन वन जो नाटकु वॾे पैमाने ते थींदो आहे ऐं ईंअ घणनि ई अलॻि अलॻि किस्मनि जा नएं नएं मौके ते नाटक थींदा आहिनि